एकटा पेन खरीदलहुँ बजारसँ जकर क्वालिटी बड्ड नीक छलै देखयमे तऽ ओते अच्छा नहि छलै लेकिन ओइ पेनसँ लिखयमे खूब मजा आबय छलै पेन मतलब जादा दिन चलबो कयलै आओर पेनके मुण्डी भी ओते जल्दी नहि उड़लइ पेन देखहोमे अच्छा रहय आओर पेनसँ लिखाइत बड़ बढ़िआँ रहय एहे लए ओ पेन हमरा बहुत जादा पसन्द रहय देखयमे नहि मतलब देखयमे नहि ओते अच्छा लेकिन पेनसँ लिखाइ बहुत बढ़िआँ रहय